चलो हून अल गल्ल करने आं साढ़े जेह्ड़े अपने ग्रांऽ दे स्कूलें दी गल्ल करनी कि इत्थै टीचर्स केह् पढ़ाना चाहिदा स्कूलें ई टीचर्स पैह्लें औंदे हे क्लॉसें ई छड़ी ए बी सी पढ़ानी ते गिनती पढ़ानी ते फ्ही चली जंदे हे मतलब इन्नी कोई बच्चें दी पर्सनैलटी दी डिवैल्पमैंट दी निं सनानी कोई अवेयरनेस निं देनी कोई मोटिवेशनल लेक्चर दिंदा मेरा मन्नना एह् ऐ कि छड़ा पढ़ाई कन्नै कक्ख निं होंदा अगर टीचर ऐ ओह् बड़ियां गल्लां सखाई सकदा असेंगी असेंगी जेह्ड़ियां चीज़ां सनाई सकदा जेह्ड़ियां कुसै कोला निं सिक्खी सकदे की जेह्ड़ियां इक्क ओह् गुरू परम ब्रह्मा मतलब परमेश्वर आक्खेआ जंदा उसी टीचर जेह्ड़ी गल्ल ऐ ओह् समझाई सकदा होर कोई निं समझाई सकदा असेंगी में चाह्न्नी आं कि जेह्ड़े टीचर न ओह् करन जेह्ड़े बच्चें गी पढ़ान स्हेई पर कताबें आह्ला पढ़ान ते एह् मोटिवेशन लेक्चर बी देन मोटिवेशन मतलब कि एह् सनान कि अपने आप गी कियां बनाना दूएं कन्नै कियां निभना लोक कुत्थै पुज्जी गे तुसें कुत्थै पुज्जना कोई बी कम्म ऐ अगर इक्क चीज़ जियां पोस्ट ऐ इक बंदे दी ते इस पोस्ट लेई किन्नी मैह्नत लोड़दी केह् केह् करना तुसें एह् नॉर्मल चीज़ां नेईं हैन ते किन्नी मैह्नत करनी चाहिदी ओह् सखाना होर गल्ल करचै कि अस जेह्ड़ी स्कूलै च केह् चीज़ मिसिंग ऐ साढ़े ग्रांऽ दी जेह्ड़ी गल्ल ऐ बैकवर्ड एरिया उत्थै इंफ्रास्टक्चर दी बड़ी कमी ऐ जेह्ड़े बच्चे न उ'नें प्रॉपर बौह्ने दी जगह निं लब्भग दूआ उ'नें पढ़ना केह् ऐ पढ़ने गित्तै उसी पैह्लें गै जाइयै उत्थै मन बी लग्गना चाहिदा कि हां अस पढ़ने गी आए दे आं ते पता निं चलदा कोई इन्ना इंफ्रास्टक्चर शैल निं ऐ उं'दे एरिये च ते रोड़ पर इन्नियां गड्डियां होंदियां टीचर बी बड़ा ध्यान निं दिंदे कि आं अस जा ने आं हाजरी लग्गा दी ऐ तनखाह् लब्भा दी कम्म होआ दा ते इं'या नेईं करना चाहिदा उं'दे बच्चे बी हैन स्कूलें ई अगर उंदे बच्चें को ई ऐसा करग ओह् बर्दाश्त करी सकदे ओह् लोक इनअवेयर न उ'नेंगी पता निं ऐ की केह् चीज़ कि'यां होना चाहिदी उ'नें बच्चें गी जादा स्पोर्ट दी जरूरत ऐ की के कोई बी बंदे दी अपनी अपनी कपैसिटी होंदी ओह् निक्के निक्के जागत् न ओह् कल्ल दा साढ़ा फ्यूचर न अस बी ओह् जेह्ड़े नेता न भाशन दिंदे ते यूथ जेह्ड़ी ऐ ते ओह् साढ़ा फ्यूचर न ते साढ़ा भविष्य न ते अगर साढ़ा भविष्य निं रौहग ते साढ़ा केह् रौहग ते अस एह् आक्खी सकने आं की जादै कोला जादै जेह्के बच्चे न उंदी एजूकेशन ऐ उंदा इंफ्रास्टर्क्चर ऐ ते थोह्ड़ा नेहा ध्यान देने दी जरूरत ऐ होर जेह्के बैकवर्ड एरिया न उद्धर जादै की के फेस्लिटी बड़ी घट्ट न ते जेह्ड़े साढ़े एजूकेशन डिपार्टमेंट दे अफसर न ओह् उत्थै नेईं पुज्जी सकदे इस बात दा फायदा उठांदे न साढ़े कुछ कुछ टीचर हैन ओह् जेह्ड़े बैकवर्ड एरिया च लग्गे दे ओह् इन्ना ध्यान निं दिंदे उनेंगी पता की अस कोई चैक निं करा दे जेह्करी असें रिपोर्ट भेजी ऐ अज्जकल ते हर कुसै दा अटैंडेंस ऐ लोकेशन ऐड होंदी बायोमैट्रिक आई दी हून बड़ा फर्क पेई दा पैह्लें दे कम्पेरिजन बिच ठीक ऐ अस आक्खी सकनें आं कि अज्ज ऐसा नेईं होई सकदा वट् फिर बी एज़ कम्पेअर टू सिटी उत्थै बड़ी जादा बैकवर्ड न बच्चे उ'नेंगी बेचारें गी नॉलेज़ निं ऐ जेह्ड़ा उं'दा सलेबस ऐ अगर प्राईवेट कन्नै कम्पेअर कीता जाए ते उत्थै केह् करदे न कि पंञमी धोड़ी जागतें गी उ'नेंगी ए बी सी पढ़ांदे रौहंदे अगर उ'नेंगी कम्पेअर कीता जाए प्राईवेट स्कूलें दे बच्चें कन्नै उं'दी नॉलेज़ किन्नी शैल ऐ माइंड उं'दे तेज़ न इन्नी हारी चीज़ बी नॉलेज़ जेल्लै बच्चा छेमीं जाइयै लफ्ज़ पढ़ा दा उसी केह् औना किश निं आई सकदा ते में चाह्न्नी आं कि जेह्ड़े टीचर हैन उ'नेंगी ते अपनी संदोख करनी चाहिदी स्कूल जेह्ड़ा ऐ उसगी इंफ्रास्टक्चर पर ध्यान देना चाहिदा ते टीचर दी जेह्ड़ी कमीं ओह् पूरी करनी चाहिदी ते बच्चें दा बी एह् फर्ज बनदा कि एह् कमीं ऐ अज्ज ऑनलाइन सिस्टम ऐ बोलो सनाओ ताकि अज्ज एजूकेशन सिस्टम सैक्टर ऐ जेह्ड़ा ओह्दे कश गल्ल पुज्जे लोक सुनन ते उ'नें गी पता चलै कि उत्थै केह् कमीं ऐ उं'दी डयूटी ऐ जि'यां बी पुज्जङन ओह् पुज्जी सकदे ओह्दे कन्नै केह् ऐ की में अपने शब्दें गी खत्म करना चाह्नीं आं धन्यबाद